भारतीय परिवार में बड़े बड़े परिवारिक आयोजन होते रहते हैं उसी तरह से मैंने भी अपने घर पर परिवार को बुलाया था अपने रिश्तेदारों को बुलाया था जिनके जो जो बहुत बड़े समूह में आए थे तो उनके लिए मैंने भोजन तैयार किया यह भोजन मैंने बहुत पूरे दिन लगभग तैयार किया था मैंने लगभग सात से आठ प्रकार की नए नए व्यंजन बनाए थे उसके साथ ही मैंने पूरी और खीर भी बनाई थी मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और आलू गोभी की और बैगन इन सबकी मिली हुई सब्ज़ी बनाई थी और छोले की सब्ज़ी बनाई थी रायता बनाया था जो जिनको बनाने का सब विधी अलग अलग प्रकार की है और हमें इनको बनाने के लिए बहुत समय लक्ता है पूरी को आटे के द्वारा बनाया जाता है छोलों को मसाले के द्वारा बनाया जाता है और पनीर की सब्ज़ी में बहुत सारा मसाला मसालों का उपयोग किया जाता है उस में ग्रेवी बनाई जाती है इसके बाद पनीर डाला जाता है मटर डाला जाता है मैंने खीर में भी बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें डाली थी जिस में काजू किशमिश बादाम नारियल का बुरादा ये सभी शामिल था इस तरह से मैंने अलग अलग प्रक्रिया से बहुत सारा भोजन तैयार किया था जो मेरे मेहमानों को बहुत पसंद आया था और मैं ऐसे बड़े समूह के लिए भोजन बना लेती हूँ